मा'राज जेह्के गिफ्ट होंदे तां इसी दाज निं आखेआ जंदा इ'यां जागते लौह्डे़ ई दिदें मां प्यो दिंदे उं'दे गिफ्ट दिंदे अपनी मर्जी कन्नै खुश मर्जिया दिंदे दाज निं आखेआ जंदा उ'नें ई ते इ'यां लोक बड़े सारे दिंदे जि'यां होइयां भैनांऽ होइयां कुड़िये दियां कुड़िये दियां बूजियां होइयां होर बी रिश्तेदार होई गे जि'यां ओह् गिफ्ट दिंदे खुश मर्जिया दिंदे ओह् दाज च गिनेआ निं जंदा ऐ ते एह्दे आस्तै अपनी मर्जिया जे किश बंदा देई सकदा ओह् इ'यां दिंदे खुश मर्जिया दिंदे दाज निं आखेआ जंदा उसी कुडिये जागते ई दिंदे ओह् गिफ्ट दिंदे गिफ्टें च दिंदे कोई घड़ी होई जि'यां कोई गलास होई गे कोई टी वी होई गेआ होर कोई चीज होई तां दिंदे उ'नें ई ऐह्दे आस्तै दिंदे अपनी खुश मर्जी होंदी उं'दी तां दिंदे इ'यां कोई दाज च गिनेआ निं जंदा ऐ ओह् एह्दे आस्तै कुड़िये जागते ई अपनिया खुश मर्जिया दिंदे मां प्यो दिंदे रिस्ते दार बी दिंदे ते होर फ्रैंड बी दिंदे कुड़िये दियां फ्रैंडां दिंदियां होर कोई स्हेलियांं होइयां जि'यां होर बड़े सारे दिंदे इ'यां अपनिया खुश मर्जिया दिंदे आखेआ गिफ्ट देना कोई एह्दे आस्तै दित्ता जंदा